हेल' औ औ नै ओरैनो दङ अबेहाय दाबादि बोथोराव पिकनिक जाहैनांगौआ एसे खस्थ' जागोन खोमा अखा बोथोर ओमफ्रायो बेबादिनो बोथोराबो दा मोजां नङाना सान्दुं अखानो थांजागौमोन थांनायाथ' ओमफाय सोर सोर थांगोन कालेक्टसनफ्रा बेसे बेसे खांदों थांजागौमोन थांनायाथ' ओमफाय कालेक्टसनाबो फनद्रसबा बेबादिनो फैसायाबो दा एसे प्रब्लेम जानानै दङ नालाय बेबादिनो बोथोराबो मोजां नङा थांनांगौ ना मानांगौ गोसोयानो बोरैबा जागासिनो आरो थांनोलाय लुबैदों थांजागौमोन थांनाया ओमफ्राय माथो माथो ओंख्रि संहैगोन थांनानै ओंख्रियाथ' मोजाङानो थांजागौमोन ओमफ्राय र' दसे उनावहाय खिथा हरफिनसै नोंनो थांनाय जाबा थांसै थाङाब्ला थांला लोगोफोराथ' थांगोनना थाङा जाखो मानि दा दाबादि बोथोराव मानि फैसायाबो एसे प्रब्लेम जायो नालाय ओमफायो आरो बोथोराबो मोजां नङा ओमफाय बेबायदिनो मोजां थांब्लाथ' थांजायो ओमफाय बेबादिनो बोथोरनि थाखाय आरो बारुरु जायो आरो दाबादियावहाय एसे उनावहाय थांजागोन थाङोब्लालाय दिनै दिनैथ' थां थांनाय जानाय नंला ओमफ्राय बेबायदिनो नेक्स्टआव थांजागोन खोमा औ दे आं खबर हरगोन